جی میں نے بہت سارے گلوکار کو براہِ راست سنا ہے ان میں سے ایک گلوکار یاور عبدال ہے جن کو سن کر مجھے کافی اچھا لگا یہ ایک کشمیری گلوکار ہیں میں عاطف اسلم کو جو کہ ایک پاکستانی گلوکار ہیں ان کو براہِ راست سننا چاہتا ہوں کیوںکہ ان کی آواز میں بہت کشش ہے